हँ हेलो के बाजैत छियै अच्छा अच्छा हँ रूबी कहू की हाल छै हँ हँ हमर ठीक छै कोना फोन कयलहुँ अच्छा तऽ आहाँ मिथिला पेन्टिङ्गकेँ बारेमे बाजैत छियै अच्छा आहाँकेँ लै केँ यऽ कोबर बला तऽ एकरामे बहुत अच्छा अच्छा अच्छा बुझि गेलियै तऽ एकरामे जे छै ने से बहुत रास छै पेन्टिङ्गकेँ बहुत विषय होइत छै तऽ एकटा होइत छै कोहबरकेँ विषय होइत छै एकटा जे छै से रामचन्द्रकेँ पूरा जिन्दगी जे छै से एकरा से उकेरल रहैत छै तऽ अहाँकेँ तऽ बेसी बिआहे बला चाही ने कोबरकेँ पेन्टिङ्ग हँ तऽ एहिमे छै जे मिथिला पेन्टिङ्ग जे हेतै तऽ एकर बिआहसँ सम्बंधितमे एकटा पुरैनक पात पर होइत छै आ ओकरामे की कहैत छै दूटा माछ रहैत छै बांँसकेँ बिटकेँ होइत छै आओर ओ भगवतीकेँ हँ भगवतीकेँ बड़का फोटो रहैत छै आ अहिबात पुरहर रहैत छै ई ओकर लेल अथी विषय छै कोहबरमे तऽ ई पेन्टिङ्गकेँ जे छै ने से पता यऽ अपन सबकेँ आदिकालसँ एकर महत्त्व छै किएक एकर बेसी महत्त्व छै ई कम चीजकेँ लागतमे कम पैसामे आओर जे चीज अपने पासमे उपलब्ध छै तकरेसँ ई बनैत छै आ हँ घरकेँ जे महिला छै ने ओ घरेकेँ महिला एकर इस्तेमाल एकरा करैत छै बेसी काल जेना आहाँकऽ ओ अपराजिताके फूल भेल ओकरासँ बुलू रङ्ग बला लै छै अड़हुलकेँ फूलसँ लाल रङ्ग लै छै तऽ जते भी प्राकृतिक चीज छै हँ ओएह जते प्राकृतिक चीज छै ने ओ प्राकृतिक चीज पर ही ई मिथिला पेन्टिङ्ग पुरे तरह से इस्तेमाल होइत छै आ एकर देखबै एकर जे विषयो होइत छै ओहि विषयमे भी सब किछु प्राकृतिक ही छै जे माछक बनबैत छै जे माछ पोखरिमे होइत छै ई बांसकेँ बीटकेँ फोटो बनायल जाइत छै जेकि हँ हँ बुझि गेलियै ओहो तऽ हाँ बिलकुल बिलकुल तऽ ताहि दुआरे आ ई अपन सबकेँ संस्कृतिकेँ हिस्सा छियै तऽ अहाँ बड़ नीक कयलहुँ तऽ अहाँकेँ एकरा लै केँ यऽ सीखबाक यऽ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बड्ड सुन्दर बहुत बढ़िआँ तऽ अहाँ आउ कतऽ आयब आबि जाउ घरे अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ हँ जरुर जरुर जरुर हँ हँ हँ आओर कहियौ एहि पेन्टिङ्गके बारेमे आओर किछु अहाँकेँ पुछबाक यऽ हँ नहि उपनयनसँ जुड़ल तऽ ओते नहिये किछु छै बुझलियै लेकिन आबू ठीक छै अहाँकेँ लिअ पेन्टिङ्ग राखैत छी एखन हम राखैत छी फेर बात होयतै